साढ़े जेह्ड़ी ग्रांऽ च खेतीबाड़ी होंदी ही ते इयां साढ़े नाना नूना नानी ओह् नाना होर अस साढ़े जादा मक्कें दी खेती लांदे हे मक्कें दी पर इ'यां उं'दे खेत्तें च न अखरोटें दा बूह्टा बी लग्गे दा हा ते कन्नै उन्नै आड़ू साड़ू बी लग्गे दे हे ते एह् ऐ कि अखरोट हे ना जेह्ड़े ओह्दे चा ना पैसा लब्भी जंदा हा थोह्ड़ा कि ग्रांऽ दे लोग करीब हे ओह् सोचदे हे चलो अखरोट थोह्ड़ा कट्ठा तोड़ी ताड़ियै साफ सूफ अस उंदे हरे सिक्कड़े उतारने च ओह् नाने दी मदद करदे हे उ'नें अखरोट सकाने शैल फ्ही नाना होरे जाना अग्गें जाना सिटी च जाइयै ना अखरोट बेचने ओह्दे असेंगी शैल पैसे लब्भी जंदे हे ते घर दा राशन पानी आई जंदा हा ते बाकी अस जेह्ड़ी अप्पूं अस फसलां जेह्ड़ियां हियां नाने गी असें नाना होर जियां मामा शाम्मा साढ़े लगदे हे ते ओह् अस मक्कें दी लांदे जादा मक्कां गै लांदे हे मक्कें दी फ्ही कनक कुनक एह् अपनियां लेआनियां मक्कें दियां उ'नें तोड़ियै उं'दे सिट्टे सुट्टे असें उं'दे दाने कोड़ने च उं'दी बड़ा मदद करनी बोरियां भरी भरियै असें उ'नें दाने कोड़ियै देने ते उ'नें जेह्ड़े ओह् कट्टे होने जेह्ड़े मक्कें दे जेह्ड़े सिटरू जेह् ओह् रक्खी ओड़ने केईं बारी ओह् डंगरें गी बी देई ओड़ने असें खाने खूने आस्तै बाकी दाने भरी भरियै शैल सकाने पैहलें नानी साढ़ी ने उप्पर लेई जाने शैल दाने सकाने सकाई सकुई फ्ही साढ़े नानै ने जाना शाम्मी कुदै घराटे घरूटे पर घराट बी होंदे हे नैह्रे दे कंढे कंडे लग्गे दे होंदे हे घराट घराटें जाइयै उ'नें आटा प्याहियै लेआना फ्ही कुदै खाने आह्ले बनदे हे कनक दा आटा उस टाइम घट्ट घट्ट लभदा हा जादा लोग मक्कें दा गै आटा कदें हे ते लोग पचाई बी लैंदे हे अज्ज कल ते कोई आक्खै जे मक्कें दा आटा खाना ते लोग आखदे शुगर ऐ अस पचाई गै निं सकदे मक्कें दा आटा पर एह् कि ग्रांऽ बिच्च कनक हून हून लाना शुरू होई दे कनक हून लोग अपने घरें दी कनक लांदे हून कनक लोक कनक हून शैल रेट उप्पर बिका दी कनक बी ते कनक केईं केईं लांदे जादा अस जिस टाईम असें दिक्खी दी असें मक्कें दी खेती जादा गै दिक्खी दी मक्कें दा आटा साढ़े घर लोग आई जंदे हे लेइयै कोई चीज बी असें बजार लैन जाना निं केईं बार निं होंदे हे पैसे ते बोलदे हे कि तुस इ'यां करो मक्कें दा बोरू इस स्हाबै तोलियै ते बोरू उं'दे कश रक्खी आना मक्कें दा ते उ'नें असेंगी होर चीजां देई ओड़नियां असें रसोई च कम्म आने आह्लियां चीजां उं'दे कोला खरीदी लैनियां ते एह् ऐ कि बाकी होर बी खेतीबाड़ी च एह् कि अपने घर दे कंडोलियां शंडोलियां घिये शिये अपने घर दे होंदे हे कि एह् ऐ कि पैह्लें लोग बेचने दा कम्म घट्ट करदे हे लोग सोचदे हे कि कुसै दी मदद होई जा अपना ताजी घर दी सब्जी दा कोई मकाबला निं हा पैह्लें रिस्तेदारैं दे घर थोह्ड़ी थोह्ड़ी देनी अपने जेह्ड़े आंढी गुआंढी होन उ'नेंगी बी इक इक सब्जी जरूर चखाई ओड़नी उ'नें बोलना चलो इं'दे घर दी फसल अच्छी होई दी चलो कोई लेइयै अवै ते खुश होई जंदे एह् फलाना अज्ज सब्जी देई गेआ अज्ज एह् बनाई दी ओह् पुछदे कुत्थुआं आई अज्ज बड़ा गै सोआद जेह्ड़ी घर दी फसले दी होंदी ना जेह्ड़ी घर दी अपनियां सब्जियां होंदियां ओह् किश उं'दा किश स्वाद गै अलग होंदा बजार ते मिलदियां गै मिलदियां पर ग्रांऽ दी घर दी जेह्ड़ी अपनी होंदी एह् सब्जियां सुब्जियां इं'दा स्वाद गै अलग होंदा ओह्दे बाद जेह्ड़े अमरूद घर लगदे हे अपने आड़ू लगदे हे घर अमरूद बी आंढियां गोआंढिये दे ते ओह् खुश होई जंदे आखदे हे किन्ना मिट्ठा अमरूद ऐ अज्ज कल ते कीड़े पेई जंदा अग्गें इन्ने कीड़े निं पौंदे हे एह् किश खादे दा बी होंदा खादां पैह्लें होंदियां हियां देसी होंदियां हियां डंगर रक्खे दे घर उं'दा गोहा शोहा होना साइज पर कट्ठा करी ओड़ना ते फ्ही दो चार दिनें सुक्की जाना ते ओह् असें चुक्की चुक्कियै लेना ते असेंगी इन्नी जाच बी निं ऐही ही इ'यां दिक्खे दा हा कि इ'यां हैल दिंदे असें उंदे कन्नै कन्नै लग्गियै थोह्ड़ा थोह्ड़ा हैल बूह्टे गी देई ओड़ना ते ओह् थोह्ड़े दिने बाद दिक्खनी मक्कें दी शैल फसल होई जानी ते इ'यां बूह्टे इ'यां खिल्ली खिल्ली पौने फ्ही असें सोचना अज्ज साढ़ी फसल ते बड़ी शैल होई गेई पर एह् ऐ मक्कां शक्का उं'दे बुट्टे शुट्टे तोड़ियै घाह् शाह् बचदा हा ते अस ओह् डंगरें गी देई ओड़दे हे कि डंगरें गी फीटां फूटां कुत्थें इन्नियां दिंदे हे लोग इ'यां चरने गी छोड़ी ओड़दे हे लोग ते एह् ऐ कि ओह् कम्म आई जंदा हा जेह्का उं'दा चारा हा ना ते ओह् चारा उं'दी बना जंदा हा एहदे मक्कें शक्कें दियां जेह्कियां निकल दियां हां फसलां फुसलां निकलदियां हां होर घर दियें सब्जियें च लोग भिंडियां लाई लैंदे हे कन्नै भट्ठे भुट्टे लाई लैंदे हे घरे दे टमाटर टमूटर लोकें अपने गै निकली जंदे हे खेतीबाड़ी निक्की निक्की गै दिक्खी दी इन्नी असें खेतीबाड़ी दिक्खी दी निं ऐ पर एह् कि जेह्ड़ी बी असें दिक्खी दी ऐ अपने रली मिलियै खाई लैंदे हे सारे इक दूए गी घर पजाई ओड़दे हे चीजां बाकी एह् ऐ कि मुश्कल आंदी ही कि पैह्लें खादा खूदां घट्ट मिलदियां हां ग्रांऽ दा एरिया हा ओह् जाइयै सिटी जाइयै उत्थुआं दा खाद लेआना पौंदी ही ते खादे ते बूह्टे इ'यां खराब होई जंदे हे नेईं तां पर एह् ऐ गोहे शोहे दे हैल शैल देइयै ते बूह्टे तोह्ड़े हरे भरे होई जंदे हे पानी पूनी बरखा दा गै स्हेई लगदा इ'यां देने बड़ी बड़ी फसल होऐ ते जेह्ड़ा भगवान दी देन ऐ जेह्ड़ी बरखा पवै ते फसल शैल होई जंदी थोह्ड़ी ते बाकी खेती बाड़ी ते जिन्ना हारा एरिया हा उद्धर शैल खेतीबाड़ी होई जंदी हा जेह्ड़ी बची जंदियां हां चीजां असें अग्गें पिच्छें बड्डी ओड़दे हे जादा एह् ऐ कि ढोडे शोडे दा दुद्धै कन्नै स्वाद गै बक्खरा हा अपने घर दे डंगर होन ते दुद्धै मलाइयै ते कोई जवाब गै निं ऐ ते बाकी एह् ऐ कि अपने होर फसलां होर बी बड़ियां लगदियां हां पर अपनी अक्खीं सामनै दिक्खी दियां ओह् मक्कें दी फसलां दिक्खी दियां कनक बी लग्गना शुरू होई गेदियां फिर ओह्दे बाद थोह्ड़ा फरूट शरूट लाई लैंदे हे लोग जादा इ'यै कंडोलियां घिये तोरियां इक बड्डा कद्दू अपने घरै दा गै निकलदा हा होर जे रिस्तेदारें दे जाना ते इक कद्दू जरूर चुक्कियै लेई जाना उ'नें आखना एह् घरै दी सब्जी ऐ उ'नें आखना एह् बड़ी सोआद बनी ऐ थोआड़े घरै दी सब्जी अज्ज कल कुत्थें लभदा उऐ लेहा अज्ज कल जो ऐ पैसे कन्नै गै आंदा बजार दियां चाजां का ले लोग घर कोई लाइयै गै निं राजी ते ओह् जगह् बी निं ऐ चलो अगर घर थोह्ड़ी बौह्त जगह् होऐ ते थोह्ड़ी बोह्त खेती जरूर करनी चाहिदी कन्नै बच्चें गी साढ़े कल्चर दा पता चलदा कन्नै अप्पूं ओह् थोह्ड़ा अपना बचपन इ'यां जाद आंदा कि अस बचपन च केह् करदे हे ते साढ़े बच्चे असेंगी दिक्खियै थोह्ड़े अग्गें अग्गें होर इ'यां सोचदे साढ़े मम्मी पापा इ'यां करदे हे ते असें बी एह् करना चाहिदा बूह्टे शूह्टे लाने दा शौंक दे सारें गी होंदा